सुपौलके लोक जे छै बहुत तरहके काम करै छै खुदके बिजनेस भी करै छै दोकान भी खोलने छै सब्जी बेचै छै कि कहै छै जॉब भी करै छै अपन सरकारी जॉबमे भी छै बहुत एहन आदमी छै कृषिसँ भी खेती भी करै छै कि वहाँ सुपौलमे सबसँ ज्यादे कि कहै छै गहूम मूँग ईसब होइ छै मटर कि कहै छै ओकर बाद जे छै मकइ इएहसब होइ छै चना होइ छै इएहसब चीज होइ छै ओतऽ आओर सब अपन अपन बेवसाइके जेना मेडिकल खोलने छै कोइ कोइ अपन कि कहै छै अथी बिस्किटके दोकान कएले छै जेना बेकरी कएले छै कोइ मिठाइ बेचै छै कोइ इएहसब सबकिछु ने किछु करै छै